हांव सद्दां व्यायाम करतां दर दिसाक वीस मिनटां योगासन आनी मागीर प्राणायाम करतां ध्यानय करतां प्राणायामाचे खूब अशे फायदेय आसात जशें अं प्राणायाम केल्यार मन शांत जाता एक आमची जी एकाग्रता वाडटा मनान जे वायट विचार आसा ते पयस जाता तशेंच ध्यान तशें तशेंच आमचें स्ट्रेस जे आसा तें आमचें उणें करता ते सद्दां आमी तकलेर ताण घेता तो कमी करता तकली आमची शांत दवरता आनी कसल्या आनी सगळ्या रोगा पासून आमकां पयस दवरता आनी आमची भलायकी बरी दवरता